उसमें चीनी मेवा डालते हैं तुलसी पट्टी डालते हैं और इलाइची वगैरह सब डालते हैं प्रसाद बढ़िया बनाते हैं चीनी नहीं साबुत चीनी नहीं डालते तो बूक के डालते हैं भूरा नहीं मिलता तो और हमें मेवा मसाला अच्छा लगता है और भगवान का सत्य नारायण का भगवान हम खाने में कच्चा खाना पक्का खाना दोनों अच्छा लगा था चावल बासमती अच्छे छौंक के बना देखो लौंग काढ़ा उसके डाल के काली मिर्च और इलाइची और पुडिया बनाते हैं उसमें थोड़ा घी डाल देते हैं थोड़ा सा अजवाइन उमाइन डाल के जीरा उरा खूब अच्छे बनाते हैं पूरी जो है ताजी ताजी कढ़ौं लाल लाल पूरी अच्छी बढ़िया बनती हैं औ पनीर की सब्जी शाही पनीर है टमाटर मसाले उसे भूँज करके टुकड़े बड़े मोटी मोटी डाल के पनीर का उसमें हम डालते हैं और बढ़िया बनाते हैं तो उसके उच खुलते हैं जब मटर वाली फरेल बनती है उसमें भी मसाला डालते उसको थोड़ा सा तलते हैं पनीर को छोटे टुकड़े करके तो उस मटर वाली पनीर ऐसे बनाते हैं और गोभी आलू फ्राई करके बनाते हैं से आलू के गोभी के परता लेके निकाल लेते हैं फिर मसाला भूजते हैं तरका लगाके प्याज का उसके लहसुन का उसके फ्राई करके तब बनाते हैं ऐसे कटहल की सब्जी बनाते हैं हींग का तड़का लगाके मसाले का खूब उसको तल के बनाते हैं बढ़िया रहथि एक तो थोड़ी सी लटपटदार होती है एक तो बिलकुल सूखा होता है ज़्यादा लटपटदार अच्छे लगते हैं और चावल का आटे को उससे बढ़िया